कभिड नाइन्टिननि खोथाखौथ' आरो मा बुंगोन बेयाव बहुतखिनि मा होनो असुबिदा जादों जेराव कभिड जादों होनबाथाय कुवाराइन्टाइन दोनोमोन मा होनो रावबो कभिड जादों कभिड पजिटिभ जाबाथाय आरो माबानो होखायामोन आरो बेनि खाथियाव थांनो होआमोन एक्सट्रासो दोनखायोमोन न'खरैनो जोङो आंनि न'खरावबो जादोंमोन न'खरैनो जोंखौ एक्सट्रा जोंनि न'आव रावबो थाङामोन जोंबो मालायनि न'आव थांनो मोनामोन ओंखारनो हायि बिदि जादोंमोन ओमफ्राय आंहा मोनसे जाथायबो जादों आंनि फिसाजो बोसोरसे बोसोरसेयानो जादोंमोन बोसोरसे जानायावबो आंहा अंगनबादियावनो इन्जेकसन लानो थांदोंमोन बिसोरनि टिटि बिजिमोन आरो ना देर बोसोरमोन आंना फिसाजोआ बे टिटि बिजि लानो थांनायाव कभिडनि टेस्ट खालामग्रोबाय बेयाव आंखौ पजिटिभ मोनबाय पजिटिभ मोननानै बिदिनो आंनि फिसाजोखौ न'आव लाखिनानै आंखौ कभिड माबायाव लांबाय लांनानै ओरैबायदि आंहा माने दुखुनांथाव जाथायानो बुंनांगोन मानो होम्बा गावनि खुदियानिफ्राय गावनि गथ'निफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों बहुतखिनि माने टेनसनावबो गोग्लैदोंमोन ओमफ्राय